आं मोनसे दखाननिफ्राय मोनसे बडि लिकुविड लानानै फैदोंमोन आं बेखौ मोजां आनजाद मोनाखै आङो बेनि मोनामनाय सेन्ट फोरखौबो आं मोजां मोनाखै आरो आंनि मोदोमाव बे लिकुविड लसोन आ आंजों गोरोबनाय जायाखै बेनिखायनो आं बे खौ मोजां मोननो हायाखै